अश्मित वकील जी से बात हो रही है असल में हमें केस के बारे में आप से बात करना थी असल में हमने अपनी कार से एक बाइक वाेल को भेड़ दिया था जिसमें दो लोग बैठे हुए थे हाँ तो उसमें एक जन को ज़्यादा लग गई थी तो उस उसने हमारे ऊपर केस कर दिया हैगा तो हो उसी के पास जी केस हुआ है फ़ाइल जो केस करे हैं कोट में यह एक हफ़्ते पहले हुआ है

अच्छा आप पाँच

जी जी जी हम उसका जो भी नुकसान होगा उसके पैसे दे देंगे आप यह केस जो है आप हैंडल करवा करके जल्दी से जल्दी बंद करवाने की कोशिश करें हाँ हमारी कार का इंशोरेंस है आप फ़ीस बता देते तो ज़्यादा सही रहता अभी जी ठीक है ठीक है हम फिर आपको नहीं ज़्यादा नहीं लगी है थोड़े ही लगी है नहीं नहीं नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा लगा था ज़्यादा नहीं लगा था किसी को बहुत ज़्यादा आकर

पहले इस पहले कभी हाँ हाँ पहले कभी आपने इस टाइप की केस लड़े हो ना चलो ठीक है ठीक है सर हम आते हैं शाम को